दौड़ त मां पंहिंजे शौक़ु लाइ कंदो आहियां पंहिंजे शरीर खे फिट रखण लाइ कंदो आहियां शरीर इन सां फिट रहंदो आहे और सुबुह जो दौड़ंदा आहियूं सुबुह जो ई ज्यादातर टाइम मिली पाईंदो आहे अञा ताईं शारीरिक फिटनैस रहंदी आहे ताक़त आहे उन में बस फिट रखंदो आहे शरीर पाण खे कि हा पाण सॼो ॾींहुं हो ई पंहिंजे पाण खे पू पूरी तरह सां कंप्लीटली फिट पाईंदो आहियां बाक़ी पेशे जे रूप में मां कॾहिं दौड़ न लॻाई आहे उहे पेशेवर हुन में मां शौक़िया ई दौड़ लॻाईंदो आहियां वॉक कंदो आहियां पेशेवर रूप में कॾहिं न कई आहे ऐं पंहिंजे शरीर खे फिट रखण लाइ रोज़ु सुबुह जो दौड़ंदो आहियां जीअं शरीर फिट रहे बस बाक़ी कोई अहिड़ो काने कि मूंखे कोई पेशेवर खां दौड़णो आहे शौक़ु इन शइ जो ईअं आहे कि बस सुबुह जो उथूं वञूं पार्क दौड़ूं वॉक कयूं जंहिं सां शरीर फिट रहे